हलो मुंहिंजो नालो स्नेहा आहे मां तव्हां जे वेबसाइट ते हिकु समान ऑर्डरु कयो आहे बोरोप्लस बॉडी लेशन उहो ऑर्डर जी तारीख़ आहे पंजवीह जून ॿ हज़ार टेवीह ऐं ऑर्डरु नंबरु आहे चार सौ पंज चार सौ चालीह पर अञा ताईं उन समान जी डिलीवरी मूं वटि न पहुती आहे डिलीवरी जी तारीख़ उननि अठावीह जून ॿ हज़ार टेवीह लिखी हुई पर अञा ताईं हुन खे बि पंज ॾींह ॿिया थी चुका आहिनि पर अञा ताईं मूं वटि उहो समानु न पहुतो आहे जॾहिं की उन जा पैसा मां अॻे वटि ई पंहिंजे अकाउंट मां क्रेडिट कार्ड मां भरे चुकी आयां क्रेडिट कार्ड जो नंबरु आहे पंज हिकु ॿुड़ी सत उन मां पैसा कटजी चुका आहिनि पर अञा ताईं मूं वटि समान डिलीवर न थियो आहे केहिड़े कारण जे करे मुंहिंजो समान मूं वटि न पहुतो आहे मां इहो मुंहिंजो इहो मसइलो हलु कयो छा केहिड़े कारण जे करे अञा ताईं समान डिलीवर सेलर वटि प्रोब्लम आहे कीन ट्रांसज़ेक्ट में प्रोब्लम आहे महिरबानी करे हिन मसइले जो हलु कढ़ो ऐं मुंहिंजे समान खे मुंहिंजे वटि पहुचायो अगरि समान न था पहुचाए सघो त महिरबानी करे मुंहिंजा पैसा मुंहिंजे अकाउंट में वापसि मोकले छॾियो